आमच्या गांवांत जायते गेम्स आहा पूण सारके चोड आवड म्हणटा ते लोकांक फुटबॉलाची फुटबॉल आमची गोंयची गेम म्हणून चलता आनी सगले गांवांन पळयतले जाल्यार फुटबॉल आसा आनी जायते भुरगे चड कन्न भुरगे खेळटा सांजच्या वेळार वो कोण कामां वेता ते पसून सांजच्या वेळार येवन ते गांवांत आमचे ग्रावंड आसा ते थंयी खेळटा ते आनी इजी गेम ती दोन गोल पोस्ट आसूं जाय आनी गोलकिपर टीम आसूं जाय दोन कितल्या भुरगें आसूं तें डिवायड केल्यार ती टीम जाता दोन गोलकिपर आसपाचें जाय आनी पांयांनी मातशें बॉल हांगसर थंयसर वचोन तो गोल करूंक जाय गोल गोल पोस्टान गेल्यार तुका गोल जाता गोल जालो की ना तूं जिकता गोल जायना जाल्यार तूं हारता सो ट्राय करून पळोवपाचें की ती गेम कशी खडून खेळून गोल कोरपाचो आनी तशें करून जायते आनी दुसरे गेमी बी आहा ते विलेजान आमच्या गांवान लोक कॅरम खेळटा कॅरम नाजाल्या बॅडमिंटन खेळटा आमचे ग्रावंड आहा थोडे सो ते खेळटा थिंगा आनी चड कोन्न एज ग्रुप वायज बसून लोक येता तिंगा खेळपा आमकां क्लाब आहा स्पोर्ट्स क्लब म्हणून आहा आमचे गांवचे सो ते ऑर्गनायज करता डिफरंट डिफरंट दुसरे दुसरे भाशेन गेमो आनी स्पोर्टस डे जाता डिसेंबराचे ट्वेंटी फिफ्तार क्रिसमसाच्या दिसा स्पोर्ट्स डे जाता सो जायते गेम्स चलता